तशें पळोवपाक गेल्यार सगळेच रुतु मनाक सूख दिवपी आसता गिमाकूच पळयात वत आसता खरें पूण आंबे पणस काजू चारां चुन्ना कनेरां सगळो रानमेळो सैमान दिल्लो आसता शाळांनी व्हडली सुट्टी पडिल्ली आसता जाणटेलीं बिण्डांची सोलां आंब्या साटां पापड आनीकूय कितें कितें करपाक सामकी गुल्ल जाल्ली आसतात जाल्यार कांय लोक थंड वातावरणाच्या सैमाक सोदत दुसऱ्या शारांनी वतात भुरगीं खेळपाक गुल्ल तर जनावरां फळ फळांवल खावून सुस्त जाल्ली आसतात दुसरो पावसाळो कडकडाट जिंगलां धो धो पावस तापिल्ली धर्तरी जनावरां पक्षी झाडां पेडां एकदम थंड धादोस जातात हो रुतु सैमाच्या विभिन्न अवतराक तयार करपाक लागता आतां आयलो हिंवाळो थंडीचो म्हयनो पट्टी पेटोवून नरकासुराची वाट पळोवपाचो म्हयनो सगळ्या साणांनी भरिल्लो म्हयनो तरेच्या तरेच्या खाणावळींनी गोड खाणांनी भरिल्लो म्हयनो नवे कपडे घालून जल्मगांठाक नातीं घट्ट करपाचो म्हयनो मन परमळीत जावपाचो म्हयनो